हमारा घर गाँव में है और गाँव के सभी लोगों के अंदर जो है कि एक समूह बनाने की क्वाल्टी जो है गुणवत्ता जो होती है वह पूरी तरीके से होती है और जब गाँव के सारे लोग और घर के सारे सदस्य इकट्ठा होते हैं एक जगह पर तो अच्छी अच्छी त अच्छे तरीके से बातचीत करते हैं और जो है कि गाँव की कुछ औरतें पास पड़ोस के लोग जब इकट्ठा होते हैं तो वहाँ पर कुछ बातचीत ऐसे करते हैं और जो शिक्षित व्यक्ति हैं वह समझ लेते हैं बीच बीच में इकट्ठा होने के बाद गाँव के कुछ लोग अपनी भाषा में मुहावरे और कहावते के रूप में कुछ टूटी फूटी भाषाओं को यूज करते हैं जो शिक्षित व्यक्ति है तो वह समझ लेते हैं और जिनके अंदर शिक्षा का थोड़ा अभाव रहता है तो वह उस भाषा को नहीं समझ पाते हैं तो जो शिक्षित व्यक्ति होते हैं जिनके अंदर जानने की कोशिश होती है वो उनसे जानने के लिए पूछते हैं कि इसका मतलब क्या है और गाँव को आप लोग को सबको तो पता ही है कि गाँव के कुछ औरतें या पुराने बुज़ुर्ग लोग जो रहते हैं जैसे दादा दादी हमारे पिताजी से पित हमारे पिता जी के पिता जी और पिता जी के पिता जी जो पुराने लोग रहते हैं तो वह लोग जो हैं कुछ बातें ऐसा करते हैं जो कि हम लोग भी नहीं समझ पाते हैं तो उसको हमें पुराने लोगें से पूछना पड़ता है तब जो है उनकी बातें जब उसका मतलब हम समझते हैं उनकी बातों का मतलब समझते हैं तो हमको बहुत ख़ुशियाँ होती है और जो है कि पुराने जो औरतें इकट्ठा होंगे या दादा दादी पुराने बुज़ुर्ग लोग भी जब इकट्ठा होते हैं तो कुछ बातें ऐसे मुहावरे और कहावते के रूप में कर देते हैं जैसे नौ नगद ना तेरह उधार न मैं किसी से उधार लूँगा न उधार दूँगा और बीच बीच में कभी कभी औरतें ऐसे बैठे रहेंगी बातें या परिवार में हम हैं तो सही तरीके से उनके कहने पर अगर कोई कामकाज नहीं कर पाते हैं घर का कोई गृहस्ती का कोई काम पूर्ण रूप से देख रेख नहीं कर पाते हैं तो वह लोग भी इशारे के रूप में कहावते के रूप में हमें कहते हैं कि जैसे यह धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का मत तो अगर हम नहीं समझ पाते समझ लेते हैं तो उस बात का अपने अंदर पूरी तरीके से परिपक्व हो जाते हैं कि हम समझ गए उसका मतलब इनका कहने का मतलब क्या हुआ और जो कुछ व्यक्ति ऐसे भी इकट्ठा वहाँ पर रहते हैं या शहर से बिलॉग किए वह जो लोग रहते हैं लड़के या शहर में ज़्यादा रह चुके हैं तो उन्हें उसका मतलब नहीं मालूम पड़ता है तो वह वह समझ नहीं पाते हैं तो कभी कभी उनके अंदर जानने की कोशिशें रहती है तो वह पूछते हैं तो वहाँ पर सब लोगों के बीच में पूछने लगेंगे भईया या दादाजी या चाचाजी या चाची या भाभी या वंअ जो भी पुराने जो भी सदस्य है वह उनसे पूछने लगते हैं कि चाचाजी दादाजी आपने जो यह कहावतें कहा तो इसका मतलब हम नहीं समझ पाए तो हम लोगों को कभी कभी ऐसा करना पड़ता है कि उनको उस मुहावरे और कहावतों को जो है जानकारी अगर हमारे अंदर है तो हम पूरी तरीके से उनको बताते हैं कि जो अभी उन्होंने कहावत कहा है कि नौ न धोबी का कुत्ता ना घर का ना घाट का तो इसका मतलब हमें उनको बताना पड़ता है कि इनके कहने का मतलब है कि यह घर का जो है एक सदस्य हो के यह दिनभर कहीं ना कहीं फालतू तरीके से घूमता रहता है और घर का कोई काम नहीं कर पाता है और इसे जो है वह काम करने के लिए जो है कि हमें बार बार कहना पड़ता है जैसे हम आप शिक्षित हैं तो अपने लैंग्वेज में उसे बोल देते हैं कि भाई साहब या बड़े भईया या छोटे भाई हो या पिताजी हैं तो वह बोल देंगे कि तो नाम लेकर बोल देंगे या फ़िर हमें जो भी तरीके से बोल देंगे कि आप इस काम को क्यों नहीं कर रहे हो क्या आप घर से बिलॉग नहीं कर रहे हो आप घर के मेम्बर नहीं हो आप घर पर खाना नहीं खाते हो आप घर के सदस्य नहीं हो तब वहाँ पर हमें तब हम जो हैं शिक्षित हैं अगर शहर से भी बिलॉग कर रहें तो उनकी भाषा को समझ लेते हैं कि पिता जी ने यह कहा कि यह काम आप क्यों नहीं कर रहे हो फालतू तरीके से फ़्री टाइम जो है गँवा रहे हो गलत तरीके से और घर के गृहस्ती के कामकाज जो भी घर पर छोटा मोटा काम है उसको कर नहीं रहे हो और गलत तरीके से आप घूम रहे हो तो वह हमको उस बात को लेकर डाँटते हैं और पुराने लोग हैं जहाँ बुज़ुर्गों के लू रूप में हम लोग बैठ जाते हैं समूह इकट्ठा होता है पुराने लोग जैसे दादा हुए दादी हुए बब्बा हुए आजा हुए यह सब पुराने लोग होते हैं तो वह लोग वह चीज़ हमारे जो शिक्षित हैं अभी नए जनरेशन में तो शिक्षित रहते हैं तो वह लोग अपनी बातों को जो है सही तरीके से खड़ी लैंग्वेज में बोले देते हैं तो हम लोग भी समझ लेते हैं और पुराने जो हैं वह कहावत और मुहावरे के रूप में बोलते हैं तो हम लोग जो हैं उसे समझ नहीं पाते हैं तब उसे हमें बार बार पूछना पड़ता है बीच बीच में और टूटी फूटी कुछ लैंग्वेज ऐसा बोले देते हैं जैसे कभी कभी और बीच बीच में टूटी फूटी लैंग्वेज यूज करते हैं कहावते कहते हैं कि वह वह चीज़ें हमें भी नहीं पता होता है शिक्षित होने के बाद भी तो उनसे मुझे सजेशन लेना पड़ता है मतलब मेरा कहना यह है कि कभी कभी उनकी भाषा को हम भी शिक्षित होने के बाद नहीं समझ पाते हैं तो उनसे सलाह लेना पड़ता है पूरी तरीके से उनके पास बैठना होता है और उनके पास समय देना पड़ता है कि उस चीज़ को हम पूरी तरीके से जान लें और समझ लें और पूरी तरीके से उस भाषा के रूप में हम भी परिपक्व हो जाएँ और मुझे भी नॉलेज हो जाए ज्ञान हो जाए पूरी तरीके से कि आने वाली जो जनरेसन है अगर उनको हम अगर अपने पुराने लोगों से उस चीज़ के विषय में जानकारी नहीं रखेंगे तो आने वाली जो नई जनरेशन है उनको पूरी तरीके से हम उस चीज़ को बता नहीं सकेंगे और पूरी तरीके से उन्हें डीटेल में समझा नहीं सकेंगे क्योंकि इसलिए हमारा यह कहना है और हमारी हिंदी लैंग्वेज तो हमारी राष्ट्रभाषा है यह हम पूरी तरीके से जानते हैं लेकिन हमें इस चीज़ को सबसे पहले अपने आप को समझना है और जानना है कि जो पुराने लोग भी हैं उनसे भी ज़रूरी है कि उनका जो है उनकी बातचीत को उनके कहे हुए मुहावरे पुरानी कहावतों को कही हुई चीज़ों को हम जान सकें समझ सकें क्योंकि आज की जो नई जनरेसनें हैं उन्हें सारी चीज़ें नहीं पता होती हैं हालाँकि कभी कभी बुज़ुर्ग लोग बैठे होते हैं तो हम लोग भी अपने पूरी तरीके से माहौल में जब ही बातों के हो जाते हैं तो कभी कभी ऐसा कह देते हैं कि नहीं आप मुझे सलाह मत दीजिए आप मुझे कहावतें पुरानी मत सिखाइएं अब जो है कि नया नया जनरेसन चल रहा है और नए जनरेसन की बात करिए तब जो है हमारे सीनियर जैसे हमारे पिताजी हुए जैसे दादा तो यह चीज़ें बोल दिए तो पिताजी फ़िर हमें डाँटने ल